कक्राझार जिल्लायाव जानला मोनला मानसिफोर थायो गारि सालायनायफ्रा खेल गैया बाल गैया सालाय लाङो ओमफ्राय मानसिफोर सौग्रांलांलाबायो ओमफ्राय गावजों गाव सौग्रावनानै माबायोबा गावजों गावनो मोगा मोगि जालायो आरो अबहाय अबहायबा लामाफ्रानो मोजां नङा ओमफ्राय नैथिंनाया बिफां होसेननानै थायो बा दंफां होसेननानै थायो बबेयावबा हाखर हुखर दंलाजोबो कक्राझार जिल्लानि ओमफ्राय गामि ओनसोलाव कक्राझाराव गावजों गाव मैगं थाइगं बायनायावबो रायलायनायावबो दावराव दावसि जालायो जायगा मोनलायाबा बिनि फसायनायखौ बि मोनाबा दावराव दावसि जालायो बै मैगंखौ मोनाबा गावनि नांगौखौ मोनाबा बै थांफ्लांदोंबा बेखौबो दाय जालायो आरो गावनि दखान थाग्रा जायगायाव बै सेफैदोंबा बिजों बे जानानै मोगा मोगि जालायना सानैजों बुलायलायनाय जायो जायो आरो गामि ओनसोलावबो बिदिनो साफैखौ बिदिनो जाफैयो गाव थानाय जायगायाव थानो मोनाबा बि थादोंबा बेजों मोगा मोगि जालायो गावजों गावनो बुलायो मोगा मोगि जायो बिदिनो जायो कक्राझार जिल्लानि मानसिफ्रा